میں اگر لکھنا چاہتا ہوں اور مزید تو ماں باپ پہ لکھنا چاہتا ہوں ماں باپ کا ایسا مقام ہے ایسا مرتبہ ہے جو ہم اپنی زندگی ان کے پیچھے بھی لگا دیں گے اور ہماری جسم کی چمڑی سے ان کی جوتیں بنا دیں گے تو ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ماں باپ کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں بہت سی باتیں ہیں لکھنے کے لئے مگر وقت ساتھ نہیں دے رہا ماں باپ کا مرتبہ مقام بڑا ہے اور معاشرے کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں اپنے ماں باپ ملے ہیں تو ان کی قدر کرو ان کی عزت کرو ان کا خیال کرو ان سے محبت کرو ان سے انسیت رکھو ماں باپ کی خدمت کرو آپ کو موقع مل گیا ہے تو ان کی اچھی سی خدمت کرو ان کے اچھے سے دیکھو ان کو اچھا سا رکھو ماں باپ واقع باپ جنت کا دروازہ ہے ماں جنت ہے اللہ سبحان و تعالیٰ نے بہت اچھی بات بتائی ہے احادیث شریف سے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے تو اس جنت کو اس جنت کے دروازے کی حفاظت کرو اور جنت میں جانے کا یہی آپ کے پاس سیڑھی ہے اس سے آسانی سے چلے جا سکتے ہیں تو ماں باپ کو اچھا رکھو ان کی عزت کرو ان کی خدمت کرو ان سے محبت سے پیش آؤ ان سے ان کی دعائیں لو تو آپ کی دین بھی اور آخرت بھی کامیابی ہے دین میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی